हमराके तऽ मीट मछली बहुत पसन्द छै सबसँ जादा हमरा पसन्द छै मीट खाइके बनाबैयोमे ओते प्रेम छै शाकाहारी जे खाना खा लै छियै जेना कि अइ सादामे पूड़ी सब्जी भए गेल तड़का भए गेल नीक लागै छै बहुत नीक लागै छै बनबैयोमे नीक लगै छै बनाबै भी छियै हम अच्छा खाय छियै बहुत स्वाद लागै छै ओकरो बाद मीट मछली भए गेल अहाँके मिठाइ मतलब हमरा खाली हलुआ बनबै आबै छै हलुवे बनबै छियै ओकर बाद जे बेसनके लड्डूओ सब बना लै छियै खाना खायके बादमे पचबे खातिर मिठाइ खैबेने करब तऽ वएह छै कि मीठो खाय छियै हमे सब चीज खा लै छियै सब्जीमे सब चीज लेकिन बैगन तैगन नहि खाय छी ओ सब हमरा नहि पसन्द छै हमराके मीट भए गेल आलूके दाल भात आलूके भुजिया भए गेल ई सब खायमे हमरा खूब लागल दाल भात आलूके भुजिया पापड़ भए गेल खिचड़ी भए गेल ई सब खायमे बढ़िआँ लागै छै टेस्ट लगै छै आओर सेहत भी बढ़िआँ रहै छै हानिकारक नहि होइ छै साग भए गेल हमर ई सब चीज जे छै ने बहुत अच्छा नीक लगै छै